हमसब अपन कपड़ा के साजे सँवारे खातिर जे लोहा करै छलियै तऽ पहले तऽ बस चूल्हा पर एगो लोहा के धीपा के आ कपड़ा पर रगैड़ के जंग छोड़ा के तब कपड़ा के हमरा सबके आइरन करल जाइ छलय लेकिन अभी हम एमेजोन से एगो उहे आइरन कहियो परिष्कृत रूप लोहा के मंगेबेली हँ आ ई तऽ सोना मे सुगंध के रूप मे काम कऽ रहल छै कारण छै जे ओकरा तऽ ओ कोयला के फूँकू तऽ धूकूँ तऽ हवा दू एहि प्रक्रिया मे लगभग घंटो बीत जाइ छै तेकर बाद तऽ तैयार होइ छलय लेकिन अभी तऽ बिजली मे लगाउ चट से बटन दियौ पाँच मिनट मे अहाँके तैयार है आओर फटाफट पाँच मिनट मे मतलब कपड़ा के अस्तर इस्त्री कऽ लू आ इस्त्री केला के बाद मने इस्त्री कऽ लेला के बाद अहाँ फ्री भऽ गेलहुॅं चटपट काम भेल हम अपन विराम के रोकै